नमस्ते मेम आईए बैठिए मेम मिल जाएगा मिल जाएगा मेम आईए बैठिए तीखा नहीं है नहीं मेम हमारे होटल का खाना बहुत अच्छा है कोई भी कुछ भी लीजिए पनीर सब्ज़ी कुछ भी लीजिए आप बहुत अच्छा लगता है अच्छा है मीठे में आप क्या लेंगी हाँ है मिल जाएगा रसगु रसगुल्ला है और मीठा में रसमलाई है ठीक है ठीक है मेम हाँ है है बिस्लेरी का पानी है ठीक है ठीक है और कुछ चाहिए मिल जाएगा मिल जाएगा मेम लिट्टी जो है लिट्टी लिट्टी जो है देसी घी में भिगो कर देते हैं चलो ठीक है सबसे स्पेशल चीज़ तो वही है बाटी चोखा है क्या है जैसे घी में बूरा कर देते हैं ना हम और कुछ नया में चाहिए ठीक है मेम बोल दिए है तीखा नहीं रहेगा चलो ठीक है जल्दी भिजवा देंगे नमस्ते मेम नमस्ते